हा तव्हां केरु जी हा सही था ॿुधो तव्हां अच्छा अच्छा

सही तव्हां रहंदा किथे आहियो

अच्छ अच्छा त तव्हां पघारु घणी सोचे रखी आहे भई कुझु सोचो हूंदव तव्हां त भई मूंखे हेतिरी मिलणु खपे त थोरो सो पंहिंजो ॿुधाए छॾियो

अच्छा भई तव्हां त टाईम ॿुधायो त तव्हां केतिरो टाईम असां खे ॾेई सघंदा ऐं उन हिसाब सां पोइ असां सोचींदासीं त तव्हांखे पघार बि घणी मिलणु खपे ऐं तंहिंखां पोइ असां तव्हां खे ॿुधाईंदासीं त किथे था ॾियूं तव्हां खे नौकरी पोइ ॾिसो तव्हां खे अगरि सम्झ में आई त ठीकु आहे पाण ॾिसंदासीं त हाणे त तव्हां ॿुधायो भाई असांखे त फुल टाईम लाइ ई खपे

भाई असांखे त खपे सुबूह जो तव्हां सम्झो अठें खां वठी शाम जो चईं ताईं खपे त जी त हाणे इहो तव्हां ॿुधायो त तव्हां अची सघंदा ऐं तव्हां खे अचणो बि पुष्कर में पवंदव अच्छा भाई पुष्कर में झूलेलाल घाट अथव उन जे पासे में ई असांजी आहे ऑफिस उते तव्हां अची हिकु दफ़ो असांसां रूबरू मिलो ऐं तव्हां खां असां कुझु पुछंदासीं सवाल जे सम्झ में आयो त बढ़िया ऐं तव्हां खे पंहिंजी पघार बि आम्हूं साम्हूं वेही करे ॻाल्हाईंदासीं त भई हीअ असां तव्हांखे ॾेई सघूं था बाक़ी टाईम ऐं जेको बि आहे पाण वही करे ॻाल्हायूंं अगरि तव्हां खे सम्झ में थो अचे त तव्हां सुभाणे खां अची वञिजो ऐं न त पोइ ठीकु आहे भली भली हा हा सही आहे सही आहे बिल्कुलु बिल्कुलु त तव्हां खे मुंहिंजी एड्रेस पतो आहे हा हा पुष्कर में झूलेलाल चौक ते रचना राजवानीअ नाले सां असांजी अथव हिकु ऑफिस ऐं अगरि तव्हां खे न मिलेव त कंहिंखा बि तव्हां पुछी सघो था उते ऐं अची वेंदा तव्हां भई तव्हां कलाकु खनि में पहुचो त पोइ पंहिंजो ॻाल्हाइणु रूबरू थी वेंदो हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ पोइ वरी तव्हां न त सुभाणे खां ई अचणु चालू करे छॾिजो चलो ठीकु आहे न साईं चङो जय झूलेलाल